आधुनिक ज़माने में टेक्नोलॉजीअ पारिवारिक जीवन ऐं जीवन शैली खे ॾाढो प्रभावित करे छॾी आहे असां हिक देश खां ॿिए देश में रहंदा असांजे भाउर जनि खे परिवार जननि खे ईज़िली ॻाल्हाए सघंदा आहियूं असां हुननि खां वीडियो कॉल ते ॻाल्हाए सघंदा आहियूं इन टेक्नोलॉजी पा पारिवारिक जीवन खे ॾाढी सुठी करे रही आहे हुन जीवन शैली खे ॾाढी पंहिंजो अलॻि ई मोड़ ॾई रखियो आहे हुन जीवन शैलीअ में ॾाढो कुझु उमेरे रखियो टेक्नोलॉजी असांखे कुझु न थी समझ पए त असां टेक्नोलॉजी ते सर्च करे फटाफट असां गूगल ते सर्च करे हुन लाइ चाणे सघंदा आहियूं असांखे किथे वञिणो आहे असां किथे रस्तो भुलिजी विया आहियूं त उहो रस्तो असांखे गूगल मेप तां मिली थो वञे असांखे किथे सवलाई खां पहुचणो आहे असांखे टिकिटूं बुक कराइणियूं आहिनि एरोप्लेन जी आहे ट्रे ट्रेन जी टिकिटूं आहिनि उहे असां टेक्नोलॉजी खां थ्रू ईजिली बुक कराए सघंदा आहियूं पहिरियों असांखे सीटियूं ऑनलाइन बुक कराए सघंदा आहियूं पहिरियों असांखे होॾे वञी करे फेस टू फेस ॻाल्हाइणो पवंदो उहो सभु कमु अॼु ऑनलाइन थिए थो टेक्नोलॉजी थ्रू अॼकल्ह ॿार ॾाढो सुठो नॉलिज़ बि थो मिली वञे